فام یا گھر میں کام کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو جسمانی صحت جو ہے وہ اس سے برقرار رہتی ہے چاہے وہ کام کرتے وقت پسینہ ماتھے سے نکل رہا ہو یعنی کہ جو اندر سے جو غلاظت ہے وہ پسینے کی صورت میں باہر آ جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی من پسند کام کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کو جسمانی سکون ملتا ہے بلکہ وہ روحانی مسرت بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے کام میں خوش ہو اپنے کام میں محو ہو اپنے کام میں مشغول ہو تو ظاہر سی بات ہے اور جو اس کی یا جو کام اس کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے گنگنانے بھی لگتا ہے اور ایسے گیت گنگناتا ہے جس سے نہ تو وہ تھکن محسوس کرتا ہے اور بلکہ اس کو کام کرتے کرتے اور زیادہ مزہ محسوس ہوتا ہے